ٹریڈ مل کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا آلہ ہے جو لوگ آج کل باہر نہیں جا سکتے جس کے لیے ان کو الگ سے تیار کرکے وقت نکالنا پڑتا ہے وہیں وہ گھریلو کپڑوں میں بھی ٹریڈ مل پر دوڑ سکتے ہیں ٹریڈ مل پر ورزش کرنا اور زمین پر دوڑنا ایک جیسا ہے ایسا اس لیے ہے کہ ٹریڈ مل باہر ہم دوڑتے ہیں تو بھی ہم آگے کی طرف بھاگتے ہیں ٹریڈ مل پر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پہ دوڑتے ہیں اور وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے پٹی اور ہم اسی پٹی پہ دوڑتے ہیں لہذا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دونوں پر دوڑنا ایک جیسا ہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ باہر تازی آب و ہوا ملتی ہے گھر میں تازی آب و ہوا نہیں ملتی